एक दू दू हजार दू हजार उन्नैस चारि नओ दू हजार एकैस सत्रह सात दू हजार बाइस चारि दू दू हजार तेइस पाँच नओ दू हजार दू हजार चौबीस